लोलो कुप्पर कोकी दालि पातो फुल्को फुल्को दालि पकवान बिहु सिंग सिंगियूं साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिहु बसरु मटर पनीर भुॻा चांवरु भुॻी भाॼी